ایک ماحولیاتی قوانین اور سرکاری ادارے اتر پردیش حکومت نے ماحول کے تحفوج کے لیے مختلف قوانین اور ادارے قائم کیے ہیں یو پی انوائرمنٹ فارسٹ اینڈ کلائمیٹ چینج ڈپارٹمنٹ ریاستی سطح پر ماحولیاتی تحفظ اور پائیدار ترقی کی نگرانی کرتا ہے یہ ادارہ جنگلات پانی ہوا کی کوالٹی اور موسم کی تبدیلی سے متعلک منصوبوں پر کام کرتا ہے دو سبج پالیسیاں اور اادمات سجر کاری مہم ریاست میں ہر سال لاکھوں درخت لکھانے کی مہم چللائی جاتی ہے جیسے ون مہوتس گرین کوریڈورس ہائی وے کے کناروں پر سبج پٹیوں کا کا قیام کیا جا رہا ہے پلاسٹک پر پابندی سنگل یوز پلاسٹک کے استعمال پر پابندی لگائی گئی ہے تین جھیلوں اور دریاؤ کا تحب پھوج نمامی گنگے مشن کے تحت دریا ا گنگا اور اس کی منی مون ندیوں کی صفائی کی جا رہی ہے ڈائنگ لیکس جیسے لکھنؤ کی گومتی ندی یا کانپور کی جھیلوں کی صفائی اور بحاللی کے لیے منصوبے بنائے گئے ہیں